पहिने तऽ परिवहनके हमरा सबके कोनो साधन नहि छल आब परिवहनके साधन अछि जे साधनसँ हमसब अपन बहुत कतहु जाइके अगर यात्रा बनै अछि तऽ परिवहनसँ जल्दी पहुँच जाइ छी आओर काज सुलभसँ भऽ जाइए एते दिन परिवहनके अभावसँ हमरा सबके बहुत दिक्कत छल एखन परिवहनके कोनो अभाव नहि अइ एखन तत्कालीन जे परिवहनके उपलब्धि छै तकर कोनो कमी नहि छै एखन हर जगह जाइके रास्ता बनल छै परिवहन ठीक छै